بائكںگ مجھے بہت پسند ہے اور میں اكثر بائک چلانا پسند كرتا ہوں كیونكہ اس میں مجھے مزہ آتا ہے اور مجھے چلانے میں بہت دلچسپی ہے كیونكہ بائکنگ كا جو سفر ہے وہ لدّاخ كا یا منالی كا یا كشمیر كا یہاں پر خوبصورت مناظر دیكھنے ملتے ہیں پہاڑوں كی برف باری اور ان كے درمیان بائک كو چلانا اور دیگر مناظر سے لطف اندوز ہونا یہ میرا شوق ہے اور اس میں مجھے بہت مزہ آتا ہے اور جو ان كے مناظر اور برف باری كے یا دیگر راستوں كے جو تكلیفات یا دوسری چیزیں ہیں ان كو سامنا كرنا مجھے پسند ہے اور میں اكثر بائک چلاتا ہوں اور مجھے بائک چلانا كافی پسند ہے اور خاص كر كے لداخ منالی كشمیر سنگاپور ان میں كافی بائک چلانے میں مزہ آتا ہے